व्यवसाय करै छी हम अहाँकेँ खेती वला जे भेल पहिले जे रहै हर वला चलैत रहए अहाँकेँ तऽ एहिसँ एथी भेल पहिले दश कट्ठा जोताति रहए एक कट्ठा जोताति रहए आब अहाँकेँ दश बीघा भए जाइ छै ट्रेक्टर वला हर वला आबि गेल हन दश कट्ठा जोता जाइया बीस कट्ठा जोता जाइया ओहिसऽ बढ़िऑं भए जाइया फसल आब पहिले रहै हर वला तऽ हर वला से अहाँकेँ कट्ठा दू कट्ठा या पाँच कट्ठा जोता जाइत रहै अहाँकेँ ओहिसँ होइत रहै खेती वलामे जे ओहिमे तकर बाद उपजाउ बढ़िऑं होइत रहै खेतीमे पहिले आब ट्रेक्टरसे बढ़िऑं होवऽ लागल हन थ्रेसर से तैयारी भी भए जाइ छै गहुँमके मुँगके अहाँकेँ भेल धानके भेल ई सभकेँ खेती बढ़िऑं होइ छै धान आरमे जेना होइ छै खुब बढ़िऑं खेती होइ छै हर चललै नहि पहिले हर चलबैत रहै लोक तऽ ओहिसे कम बेनिफिट होइत रहै लोककेँ लेकिन आब ट्रेक्टर वला हर जोतै छै ओहिसे बेसी भए गेल अहाँकेँ दश कट्ठा जोइत लै छै अहाँकेँ ओकर बाद जे छै से करैके लिए खेती बहुत अच्छा छै आब